نوجوانوں میں بے روزگاری کے بارے میں بڑے ہی امتحاں ہیں کیوں کہ لوگ بہت زیادہ بے روزگار ہیں نوجوان طبقہ زیادہ تر اگر دیکھا جائے تو وہ جو ہے بے روزگار ہیں کیوں کہ آج کل کے بچے اور جو سرکاری جو اسکول ہیں اُن میں بچوں پر بہت زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا ہے اِس لیے وہ اپنی تعلیم کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کر پاتے اور سب سے پہلے تو جو سرکاری اسکول ہیں اُن میں پڑھائی اچھی ہونی چاہیے تاکہ بچہ آگے جا کر جب وہ ہائی اسکول میں جاتا ہے ٹویلتھ میں جاتا ہے اور پھر وہ کالج میں جاتا ہے اُس کو جب زیادہ دقت نہ ہو اور گورمنٹ کو جو ہے حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ الگ الگ جگہوں پر چھوٹے چھوٹے سے کچھ کینوپی وغیرہ ٹائپ کی یا کچھ ایسے پروگرام چلانے چاہیے جس سے کہ اُن بچ جو نوجوان ہیں اُن کو پتا لگ سکے کہ ہم یہاں پر نوکریاں مل رہی ہیں الگ الگ طریقے کے کے کیمپ لگانے چاہیے کہ جو جس میدان میں جو ہے ہونہار ہو یا جس کو زیادہ علم ہو جس کو زیادہ صلاحیت ہو اُس کی تو اُس اُس میں اپنے لیے نوکری تلاش کر سکے